سر آپ باسط آٹو ڈرائیور بات کر رہے ہیں سر مجھے آٹو بک کرانا تھا کیونکہ کل چھٹی ہے میری تو میں اپنے فیملی کے ساتھ قطب مینار گھومنے جانا چاہتا ہوں کل آپ فری ہیں سر قطب مینار جانا ہے تو قطب مینار کا کیا ریٹ ہے سر ابھی میں اوکھلا سے جاؤں گا بٹلا ہاؤس ڈھائی سو اچھا جانے کا صرف اور اگر ایسا ہم کریں گے کہ قطب مینار کے علاوہ دلی میں جتنی گھومنے کی جگہیں ہیں وہاں بھی اگر ہم جانا چاہیں ایسا کریں کہ ہم پورا دن آپ کا لے لیں تو کتنا پڑ جائے گا خرچا آنے کا جانے اور پورے دن ادھر ادھر گھومنے کا

ہزار جیسے ہزار میں آپ کہاں کہاں قطب مینار ہو گیا جامع مسجد ہو گئی اور لال قلعہ

ہزار روپے میں ایسا نہ ہو کہ سر ہم آپ ہزار روپیہ بول رہے ہیں بعد میں پھر بولیں کہ نہیں آپ نے زیادہ گھوم لیا تو اب مجھے اور زیادہ پیسہ چاہیے کیونکہ ایسا ہو چکا ہے پہلے اچھا اچھا تو سر تو صبح کتنے بجے نکلنا مناسب رہتا سر اچھا اچھا آپ کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے کہ آپ اتنے بجے سے اچھا یہ تو آپ کے آٹ آپ کے آٹو میں کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں اونلی تین لوگوں کو اگر چھوٹے بچے وچے ہوں تو ٹھیک ٹھیک سر پھر کل میں آپ کو جب نکلنا ہوگا میں آپ کو کال کر لوں گا ٹھیک ہے شکریہ سر